आबादारिफ्रा जुनारफोरनि हासार बुङोब्ला फ्राय मोसौनि हासार मोसौनि हासारखौ जों बांसिन बाहायनाय जायो बेनिफ्राय नैथियाव बोरमानि हासार बोरमानिखौ एसे खम जायो बांसिन मोसौ बा मैसो बेखो जोङो बांसिन बाहायो गलि जेराव मोसौखौ मोनानि टाइमाव खायो गलि होननानै बुङो दा बे गलिनि सेराव फ्राय गामियाव जोङो गोबोरखि हासार दोनथुमनाय जायगा थायो आरो बेखौ गायनाय माय गायनाय बा आबाद गायनायनि सिगांनो बे गोबोरखि हासारखौ दुब्लियाव लांनानै जोङो गारहैनाय जायो बेनिफ्राय आबादखौ जों मावनाय जायो अब्लाबो मा जायो गोबोरखिखौ जों जानला मोनला गारनाय जायो बे गलिनि खाथियाव खायसे खायसे मा जायो दैज्लांनि टाइमाव बे गोबोरखिफ्रा ओरैनो अखा बाना जायोबा ओरैनो सुस्र'लाङो जाहाथे बेखौ मोजांङै दोनथुमनानै जाहाथे बायरायाव थांगारा ओरैनो दैजों गोजावलाङा जों बेखौ नोजोर बोनांगौ आरो बोरैबा दोनोबा गोबोरखिखौ हाखर जावनानै दोननानै एसे माबायोबा एसे सेवनायफ्रा एसे साबसिन जायो बेनिफ्राय बायरायाव अखाजों थांनायफ्रा एसे खम हमथानो हायो दा बेखौ नोजोर बोनांगौ दा गोबोरखिखौ जोङो प्रपारलि बाहायनांगौ जाहाथे जोङो मावनाय आबादआव बाहायनानै जाहाथे जोङो पसलफोरखौ आबादफोरखौ बांसिन बिबांनि जों मोन्नो हायो जों जेब्लायबो बेखौ नोजोर बोनांगौ